साढ़ी जेह्की इत्थुआं दी मश्हूर रुट्टी ऐ ओह् स'रेआं दा साग ते मक्कां दा ढोड्डा जिसी ओह् जेह्की स'रेआं होंदी ऐ ओह् स्हाड़े इत्थै स्यालै होंदी ऐ ते अस उसी सागे गी आनदे ते बनाई ओड़दे ढोड्डे कन्नै ते लस्सी कन्नै ते देसी घ्यो होवै ते नुआढ़े कन्नै खंदे आं उसी खाने दा बहुत ही सुआद औंदा ऐ और साढ़ा इत्थुआं दा ट्रडी ट्रडीशनल फूड मतलब मशहूर जेह्का ओह् ऐ रुट्टी ऐ ओह् घ्यूर बी हैन जेह्के घ्यूरअस ब्याहें च बनांदे जैदातर जां इ'यां बनांदे ओह् बनदे मैदे कन्नै बनदे फ्ही उ'नें घ्यो श्यो पाओ बनाओ ते बड़े स्हेई होंदे ओह् और बब्बरू बब्बरू बी आटे कन्नै बनदे न उ'नें ई अस तलदे न ते बड़ा शैल सुआद औंदा ऐ मिट्ठे मिट्ठे होंदे न और साढ़े इत्थै केह् बनदा अम्बल अम्बल जेह्का साढ़ै लोग जैदा ब्याह ई बनांदे हां ते भठोरू होई गे ते एह् मिट्ठा मद्धरा होंदा साढ़ै ओह् बी बड़ा ओह् बनांदे लोग पैहलें पैहलें तां केह् होंदा हा कि ब्याहें गी इक सब्जी ते इ'यै होंदी ही जेह्की मिट्ठे मद्धरे दी रक्खी दी होंदी ही लेकिन अजकल थोह्ड़ा नेहा रिवाज घटी गेदा साढ़ै इत्थै मिट्ठा मद्धरा घटाई गेदे एह् कदें कदें ई कुतै जि'यां च्वरी होई गेई उसी बनांदे ओह् बी बा बड़ा घट्ट पैहलें पैहलें फ्ही ओह् करदे हे लेकिन अजकल घटी गेदे थोह्ड़े दे और इत्थै पैहलें पैहलें दालीं बी बनांदे हे मुंगिये शुंगिये दियां लेकिन अजकल इन्नी कोई ओह् निं ऐ रेह्दी ते बाकी होर साग बी होंदा होंदा कसरोड़ आं कसरोड़ी दा साग बी होंदा उसी अस जाड़ै दा आह्नदे शैल सकांदे ढोड्डे नै खंदे ओह्दे नै बी बहुत मजा औंदा